परिवार में पुरुष ऐं मई महिलाउनि जे ॿई पंहिंजे पंहिंजे भूमिका निभाईंदा आहिनि ॿई हिक ॿिए लाइ जामु ज़रूरी आहिनि जीअं पुरुष ॿाहिरि वञी ॿाहिरि जो कमु कंदो आहे ऐं महिला घर में रोटी ठाहे रखंदी आहे पंहिंजे घोट लाइ ऐं जंहिं पुरुष जे बिना महिला अधूरी आहे ऐं महिला जे बिना पुरुष अधूरो आहे ॿई हिक ॿिए जे ॿई गाॾी जा जीअं ॿ पहिया आहिनि अगरि हिक बि ख़राबु थी वञे त गाॾी पूरी हिली वेंदी आहे जंहिं ॿाहिरि जीअं ॿाहिरि पुरुष वञे त ॿाहिरि अ व पैसा कमाइण लाइ त घर में हुनिजी ज़ाल हुन लाइ रोटी ठाहे थी रखे ऐं हुन जी ज़ाल खे ॿाहिरि खे वञी मथो कान थो हणिणो पए ॿई हिक ॿिए लाइ ॾाढा ज़रूरी आहिनि परिवार सुठो हलिणो आहे त ॿिन्हिनि खे पंहिंजे अगरि ॿिन्हिनि में कुझु बि थी थो वञे त ॿिन्हिनि में हिकु ॼणे खे झुकिणो पवंदो आहे परिवार खे सहुलो हलिणो आहे त ॿिन्हिनि खे गॾ में ठही करे सुठी तरह हलिणो पवंदो आहे न त पूरो परिवार बिगिड़ी वेंदो आहे